آپ کے مذہبی تیوہار سے کون سی کھانے پینے کی اشیا وابستہ ہیں کیا مختلف تیوہار کے لیے ان میں سے کوئی مخصوص استعمال کیے جاتے ہیں جی ہمارے دو تہوار ہوتے ہیں عیدالفطر اور عید الاضحیٰ عید الفطر پہ شیر بنایا جاتا ہے جو بہت لذیذ ہوتا ہے اور ایک دوسرے یہاں جا کر شیر کھا کھایا جاتا ہے اور مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں دوسرا تہوار ہمارا عید الاضحی ہوتا ہے جو جسے بقرعید بولتے ہیں اس پر قربانی دی جاتی ہے بکرے وغیرہ کی جو جو گوشت گوشت ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے وہ بہت اچھا مزے دار ہوتا ہے بس یہی کہنا چاہوں گا تو جو عام عام دنوں میں کھا جاتا ہے بس